اُترپردیش میں ٹکنالوجی سے بہت فائدہ ہے کیونکہ جو غریب ہوتے ہیں اتنی مہنگی مہنگی بک ہوتی ہیں وہ خرید نہیں پاتے ہیں تو ٹیکنالوجی ہیں کے ذریعے وہ اُس گوگل سے اُس بک کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں وہ سیو کر لیتے ہیں اور اُسی سے پڑھائی کرتے ہیں پہلا فائدہ تو یہی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ٹیچرس کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ آن لائن کلاس لے لیتے ہیں سیکنڈ فائدہ تھرڈ فائدہ یہ ہے کہ ہم اِس ٹیک نئی نئی جو ٹیکنالوجی ہے مطلب بہت زیادہ لائبریری بنا دی ہیں اتنی بڑی بڑی مطلب جو ٹیکنالوجی ہیں اُس سے بچے بہت آگے کچھ سیکھتے ہیں بہت فائدہ ہے اِس ٹیکنالوجی سے کمپیوٹرس ہیں اب تو فون ہیں کمپیوٹر بھی نہیں فون ہیں فون کے ذریعے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا گھر بیٹھے بیٹھے وہ ہر کام کر سکتا ہے اپنی جاب بھی کر لیتا ہے آن لائن جاب بھی کرتا ہے وائی فائی بھی چلا لیتا ہے مطلب ہر چیز کر لیتا ہے میں اِس ٹیکنالوجی سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور سب کو ہی فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے